हमर इलाकामे अधिक लोक किरकेट खेलै छथि कि बुझलिए किरकेट एक बहुत अच्छा खेल छथिन आओर अधिक लोकके किरकेट पसन्द छै एहिमे जे छै कठिनाइके सामना ई करऽ पड़ै छै कि गरीब बच्चासभके जे छै गरीब जे रहै छै ओसभ आगू नहि बढ़ि पाबै छथिन किरकेट एक टैलेन्टेड खेल छथिन

किरकेट अधिक आदमीके पसन्द छथिन हमरो जे फेवरेट खेल छथिन किरकेटे छै आओर किरकेट हमरा बड़ पसन्द अइ हमहूँ किरकेट खेलै छी कखनो कखनो कहिओ कहिओ लेकिन किरकेट हमहूँ आब धीरे धीरे खेलनाइ छोड़ि देलहुँ किएकि किरकेट खेलके हमरा आब जे अइ किछु अथी नहि हैत हम बुझै छिए हमर लाइफ आब किरकेटसँ नहि बनत किएकि किरकेट मे जे छै हम एक गरीब आदमी छी किरकेट हमरालिए

हमर प्रिय खेल छी आओर किरकेट हमरा बहुते पसन्द अइ किरकेट जे छै किरकेट खेलबाकेलेल सबसँ पहिने एगो फील्ड रहबाक चाही बहुत बड़ा आओर ओहि फील्डमे कमसँ कम एक टीममे किरकेटमे किरकेटमे दुइगो टीम रहै छै जाहिमे एक साइड एगारहटा प्लेअर आओर एक साइड बारहटा प्लेअर रहै छै आओर किरकेट जे छै एगो हार जीत खेल छिए एकटा जितै छै तऽ एकटा हारै छै कि बुझलिए किरकेट जे छै एगारह आदमीके सपोर्टसँ खेलल जाइ छथि किरकेट एक आओर किरकेटमे हमर फेवरेट खेलाड़ी विराट कोहली छी विराट कोहलीके हम बहुते पसन्द करै छी आओर विराट कोहली हमरा बहुते अच्छो लगैए किरकेट खेलैमे विर विराट कोहलीके किरकेट हमरा देखैमे बहुते अच्छा लगैए